عادل صاحب میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کل جس نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں ہم لوگ اس کے لیے آدھار کارڈ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے فارم پر لکھ دیا تھا کہ آدھار کارڈ ساتھ میں ضرور لائیں اگر آپ کے پاس آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے تو آپ آدھار کارڈ کے ویب سائٹ پر چلے جائیں وہاں پر آدھار ڈاؤن لود کا آپشن آتا ہے اس میں آپ کو آدھار نمبر دینا ہوگا اور کپ چا بھر بھرنا ہوگا اس کے بعد ایک او ٹی پی آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر آئے گا جیسے ہی آپ وہ او ٹی پی درج کریں گے آپ کا آدھار کارڈ اس ویب سائٹ پر کھل جائے گا پھر وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو کر لیجیے گا اور یہ کام آج ہی کر لیجیے گا کر لیجیے تاکہ اگر اس کی ہارڈ کانپی کی ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ نکال لیں گے اور اگر موبائل میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہو تو ڈی چی لاکر میں اس کو صحیح طریقے سے محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں جوکہ کہیں پر بھی ہمارے کام آ سکتی ہیں